दावथारानि गार्डेन हटेलनिफ्राय आंनो अननानै अमा खाजि लाबोफा थंखौ आं गाहायाव होनाय जाबाय मुं मुस्रि हरिखान्थ' बर' गामि रानदनिफारा ला सो खामा दैसा जिल्ला बाक्सा बिटिआर